जी असां वटि त हरु वैराएटी अथव पर तव्हांखे छाजे लाइ खपे मतिलब पार्टी वेयर या डेली वेयर या ऑफ़िस लाइ खपेव इहो सभु तव्हां मूंखे सॼो अच्छे सां ॿुधायो त मां तव्हांखे ॿुधायां स्पोर्ट शू अच्छा त कहिड़ी रेट ताईं मतिलब हरु रेट ताईं ज्यादा रेट बि अथव और असांखे घटि रेट जा बि अथव अच्छा अठों नम्बर आहे ठीकु आहे त असां वटि लैदर बि अथव और बिल्कुल फ़िसलदव बि न तव्हांखे पैर में इलाही आरामदायक बि अहिड़ा जूता बि अथव जेके तव्हांखे भई आरामदायक लॻंदव कोई दिक़तु न थींदव तव्हां सॼो ॾींहुं ऑफ़िस में पायो किथे बि अचो वञो पार्टी वियर बि अथव मतिलब सुठे खां सुठी क्वालिटी और रीज़नेबल रेट असां घट में घटि रेट असांजे वटि बि अथव त तव्हां हा कंपिनियूं इलाही इन मोची कंपिनीअ जा बि अथव और ॿियूं बि कई कंपिनियूं आहिनि तव्हां या त अची वञो या असां तव्हांखे वॉटसअप नम्बर ॾियो त असां त असां तव्हांखे वॉट्सअप ते सभु मोकिले छॾिंदासि पूरियो हा सभु असां तुखे असां तव्हांखे हा बिल्कुलु और असां फ़्री होम डिलेविरी बि ॾींदा आहियूं त उनजी बि तव्हां कोई चिंता न कजो जी जी नाएन वन नाएन एट डबल सिक्स नाएन एट सिक्स एट ठीकु आहे ठीकु आहे धन्यवादु असां ज्ल्दी तव्हांखे हाज़िर कयूं था जी जी